دراصل شروعات ہی اسکول کے دنوں سے مجھے پڑھنے کا بہت شوق رہا ہے اور میں جہاں موقع ملتا ہے وہاں اپنی کتابیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر جانکاری حاصل کرنے میں جٹ جاتا ہوں کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری ذہنیت پر اثر ڈالتی ہیں اور کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں عمل کرنے پر مجبور کرتی ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ انسان کو لگاتار جانکاری حاصل کرتے رہنا چاہیے اس کے پس منظر میں اسے جگہ کی فکر نہیں کرنی چاہیے اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ چار لوگ اسے دیکھ رہے ہیں ایسے کئی موقع میری زندگی میں آئے ہیں جہاں میں نے جگہ اور وقت کی پرواہ کیے بغیر علم کو حاصل کرنا ضروری سمجھا ہے جیسے گزشتہ کچھ دنوں کی بات ہے کہ میں میٹرو اشٹیشن میں موجود تھا اور ٹرین آنے میں ابھی سمے تھا میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ مجھے کتاب کھول کھولنی چاہیے اور اپنی ضروری معلومات کو دوبارہ شروع کرنا چاہیے میں نے اپنے بیگ سے کتاب نکالی اور جانکاری حاصل کرنا شروع کی آس پاس کے لوگ مجھے دیکھنے لگے مجھے امید ہے کہ وہ یہی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ آج کے دور میں کتابوں کا پڑھنا پچھلے دور سے بھی بہت زیادہ ادھک ضروری ہے کیونکہ ان اس سے ہمیں مسلسل جانکاری ملتی رہتی ہے